हलो नमस्ते कहिए क्या सेवा कर सकती हैं आपकी जी जी

बिल्कुल मैं लेडी कुक बोल रही हूँ आप जो बोलेंगे मैं सब चीज़ की व्यवस्था कर दूँगी आप बताइए क्या क्या खाएंगे आप जी

अच्छा अच्छा ठीक ठीक है ठीक है ठीक है बिल्कुल ठीक है ठीक है ठीक है तो आप लोग लाइट खाते हैं लाइट खाते हैं या ज़्यादा अच्छा ठीक है ठीक है कितनी देर में चाहिए आपको आप बताइए आपको कितनी देर में चाहिए उतनी देर में आपको तैयार हो के मिल जाएगा ठीक है पहुंचा दिया जाएगा आपके पास बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ठीक ठीक है ठीक ठीक है बिल्कुल बिल्कुल चलिए ठीक है